मां त चईंदुमि बल्कि कला और शिल्प जी ॾाढी वॾी भूमिका आहे असांजे असांजी संस्कृति विरासत में और असांखे हिनखे संरक्षण ॾि ॾियण बि खपे छो कि असां वटि जीअं बड़ा इमामबाड़ो आहे छोटा इमामबाड़ो आहे रूमी दरवाजा आहे रेज़ीडेंसी आहे और बाबा साहेब आंबेडकर मेमोरियल ठाहियो आहे हिते ॾाढो बढ़िया ठहियल आहे उहो बि विक्टोरिया मेमोरियल आहे असां वटि और दिलकुशा कोठी आहे और छत्तर छ्त्तर मंज मंज़िल जे को चवंदा आहिनि उहो बि आहे त मतलबु अलॻि अलॻि मतलबु हेतिरी बढ़िया बिल्डिंगा असां वटि बि आहिनि छो कि इहे असांजी विरासत आहे और असांखे हिन खे संरक्षण ॾियणी खपे और हे असांजी बल्कि पहचान बि आहे